हेलो इसकुलमे साफ सफाइ भऽ रहल छै सब नीक जकाँ बच्चासब रहैए अहाँके यदि देखबाके अछि तऽ आबिकऽ कहिओ देख सकै छी इसकुलमे सुबह सुबह सबदिन जतेक बच्चासब छै अहिठाम साफ सुथरा भऽ कऽ अबैए अपना अपना घरसँ आओर एहिठाम दिन भरि ओसब जे रहैए तऽ ओकरा सबके निर्देश देल गेल छै कि कोनो तरहके कागज पन्नी कोनो तरहके कचरा इसकुलमे नहि खसाबऽ के छै कियाकि यदि साफ हमसब करबाइओ दै छिए आओर बच्चासब घिनाबैत रहतै गन्दा पसारैत रहतै तऽ कोना ओकरा मेन्टेन करतै लोक ताहि लऽ कऽ सब बच्चाके निर्देश देल गेल छै कि कोनो तरहके ओहिमे गन्दगी नहि फैलाबऽ के छै एहिसँ कि होइ छै कि जे साफ सफाइ करैवला कर्मचारीसब छी ओकरासबके आसानी होइ छै काज करैमे नीक जकाँ स्वच्छताके वातावरण बनाबऽ मे ओकरासबके परेशानी नहि होइ छै आओर सबसँ बड़का बात छै जे बच्चा सबमे एकटा नीक आदत पनपै छै आओर कोना हमसब साफ रहि सकै छी ई बुद्धि बच्चा सबके अन्दरमे अबै छै ओना यदि हमर सबके काज देखल जाइ तऽ पूरा विद्यालयके प्राङ्गणसँ लऽ कऽ जतेक कक्षासब छै ओ सबके दैनिक साफ सफाइ हमसब करै छिए किया तऽ विद्यालय जे होइ छै जे छै शिक्षाके मन्दिर होइ छै आओर शिक्षाके मन्दिरमे यदि हमसब गन्दगीके बढ़ावा देबै तऽ कोना बच्चा सबके कल्याण हेतै कोना ओकरा सबके शिक्षा हेतै इएह लऽ कऽ हमसब साफ सफाइके पूरा धिआन रखै छिए आओर बच्चा सबके भी हमसब सिखबै छिए कि गन्दा नहि फैलाबे एम्हर ओम्हर कचरा नहि फेकए आओर जतेक ओकरा सबके कागज पत्तर रहै छै से सब हमसब रोज ओकरा सबके गेलाके बादमे साफ करा दै छिए किया तऽ बच्चासब यदि कागज खसाकऽ जेतै तऽ जे साफ करैवला आदमीसब छी हमसब बहुत परेशानी हुअ लगै छै एहि चलते हमसब सबदिन बच्चा सबके एहि चीजके निर्देश दै छिए कि ओसब कागज पत्तर फाड़िके नहि फेकए इसकुलमे ठीक छै आओर किछु पुछैके अछि अहाँके भऽ गेल अहाँके प्रश्नके समाधान राखू तखन ठीक छै राखू